मैं हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ जुड़े रहना चाहता है क्योंकि वह उसको वह उसको उस जगह से लगाव होते है जहाँ पर वहाँ वहाँ पर उसका जन्म होता है जहाँ पर अब वह बड़ा होता है मनुष्य हमेशा उसी जगह उन उन्हीं के साथ रहना पसंद करेगा जहाँ पर उसको अपनापन महसूस होता है जहाँ पर उसको प्रेम मिलता है मैं भी हमेशा अपनी जड़ों से और उन पलों के बारे में याद करती हूँ मैं भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी वहीं रहना चाहती हूँ जहाँ पर मेरा जन्म हुआ था और जहाँ पर मैं बड़ी हुई थी और मैं भी उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करती पसंद इन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करूंगी जहाँ पर मुझे अपनापन मिलेगा जहाँ पर मुझे जो जिन लोगों से मुझे प्रेम मिलेगा और मैं भी ऐसी कुछ यह मेरी भी ऐसी कुछ यादें हैं जिनको मैं संजोए रखना चाहती हूँ जैसे कि मेरे मेरे परिवार के साथ मनाए हुए त्योहार जैसे कि होली दीवाली रक्षाबंधन और जैसे कि मेरा पहला जन्मदिन मैं भी कुछ ऐसे यादों को संजोए रखती हूँ